आङो थोंजोङै बेखौनो बुंनो नाजायोदि हाथायाव आखायजों बानायनाय सिफोरा रेदिमेद सिफोरनिफ्राय माबोरै आलादा बियो नोंगौ आलादा होन्नानै जोङो बुंनांगोन मानो होन्नानै बुङोबा रेदिमेद सिफोरा मोनसे मेशिन जों बानायजानाय मोनसे सि आरो आखायजों सुनाय होन्नानै बुङोबा बेखौ जोङो मानसियानो गावनि आखाय आरो गावनि रोंमोन्थाइजों गावनि देहायारि फरिश्रमनि गेजेरजों बेखौ बानायो आरो बहाय खुनु मेशिन बाहायनाय जाया जायनि जाउनाव नायजोर नायजोर बे सिखौ लुनाय जायो आरो बे सिया मोनसे रोजा आरो जिनो रोङै आरो गोरा गाननो स्रा जानाय मोनसे सि जेब्ला जोङो मिशिनाव दानाय सिफोरखौ जोङो जेब्ला रिमिननायखौ नायो अब्ला जोङो नुनो मोनो बहाय गोबा आरो जि गस्लाया जोरा बेनिखायनो बांसिनै दखान बाजारफोराव जेब्ला गावनि आखायजों बानायनाय सिफोरखौ जेब्ला फानो अब्ला बहाय बांसिन बायनायखौ जों नुनो मोनो